नमस्ते बोलियौ हँ यहाँ हमरा यहाँ छै कि से रहैके व्यवस्था छै अच्छा छै आओर ई छै कि अहाँ एबै तब ओहिके बाद अहाँके एलाके बाद छै कि यहाँ जे चीज खेबै ओसभ चीज छै रहै रहन सहन छै यहाँ रेट अच्छा मिलत ए सी मिलत रूम छै अच्छा सभचीज नीक छै ओहिके बाद अहाँ आबू एलाके बाद जे छै से ई कयल जेतै आबू पानी उनीके बहुत नीक व्यवस्था छै आबू गरम पानी मिलत ठंडा पानी मिलत आबू बोलू आबू ने के बाद ने अहाँ एबै ओहिके बाद ने जे व्यवस्था हेतै सभटा अहाँके लगमे रहत अहाँ चूज करबै ने

ठीक हइ अहाँ आबू मतलब यहाँ कम व्यवस्थामे मतलब कम पैसामे अहाँके अच्छा चीज मिलत अहाँके अच्छा खाना मिलत अहाँके अच्छा बेड मिलत अहाँके अच्छा रूम मिलत सभचीज यहाँ सस्ता छै अहाँ आबू एकबेर मिलू अहाँ हमरासँ आओर ओहिके बाद छै कि अहाँ जे खेबै खाना भी अच्छा खाना छै व्यवस्था छै जेहन खाना खेबै ओहन व्यवस्था छै आबू

हँ यौ सादा भोजन मिल जेतै मतलब सब्जी छै चावल छै दालि छै ओहिके बाद छै कि कचौड़ी सब्जी छै आओर आओर छै पनीर उनीर छै हमर पता छै कि ई समस्तीपुर छै ने समस्तीपुर समस्तीपुर एबै आ कहबै कि मगरदेही घाटपर जाइके छै हमरा आ घाटपर एबै तऽ एगो रेस्टोरेंट छै नाम छै रेस्टोरेंट मसीना मसीनामे एबै तऽ उएह रेस्टोरेन्टमे अहाँके व्यवस्था हेतै यहाँ एलाके बाद अहाँ आबू व्यवस्था मिल जायत उएह ठाम आबू कए आदमी कए आदमी छियै हेलो कए आदमी छियै ठीक हइ आबू